क्या सब्जी देना है आपको हमारे पास बैंगन है और टमाटर है बीस रुपये किलो टमाटर है और बैंगन है चालीस रुपये किलो और कोहड़ा बीस रुपयेक्या लेना है आपको तुम टमाटर लोगी कीतना लोगी हम चालीस रुपया किलो दे रहे हैं आपको टमाटर महंगा है महंगाई के जमाना है तो महंगा तो रहेगा ना आप क्या भाव लोगी चलो ठीक है और क्या लेना है बैंगन लेना है आलू है साठ रुपये में चलो कुछ कम कर देंगे कितना लोगी आप चलो ठीक बा कुछ पैसा कुछ कम कर देंगे और क्या लेना है साठ रुपये हम कह रहें हैं कुछ कम कर देंगे आपको और क्या लेना है लौकी लेना है ठीक बा लौकी ले लेना है ले लौकी भी चालीस रुपये में है महंगाई के जमाना है तो महंगा तो रहेगा ना हाँ तो बोलिए कुछ पैसा कुछ और कम डिस्काउंट कर देंगे और क्या लेंगी ठीक बा और क्या लेना है गोभी है हमारे पास और वो है बड़ा वाला मिर्चा है वो जो सब्जी बनता है वो भी है सब्जी वाला मिर्चा मिर्च भी चालीस में है मोटी वाली मिर्च है सब्जी वाली और भाई महंगाई के जमाना है तो माहंग तो रहेगा महंगा तो रहेगा ना और कुछ लो अच्छा चलो ठीक है हम कम कम कर देंगे चलो ठीक है ढेरा साजी ज्यादा सब्जी लोगे तो कुछ कम कर देंगे और क्या लोगी आ कर ले लो प्रणाम माता जी आ कर लेलो